काणकोणांत दर्यावेळेंचेर कांय खास दर्यावेळेंचेर जशें पाळोल्यां आगोंद ह्या दर्यावेळांचेर वा हांगा कांय बोट रायड्स आसात जांकां बटरफ्लाय बीच रायड डोल्फीन ट्रिप आसा ह्यो कांय ट्युरिस्टां खातीर वा एकंदरीत लोकां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर काणकोणच्या लोकां खातीर एक बरो उपक्रम जंय लोक वचून एक मनसुक्त आनंद घेवपाक शकतात आनी खिल्ल्याच्या अर्थवेवस्थेंत आपलें मोलादीक योगदान हे वेवसाय वा ह्यो मनरिजवणेच्यो गजाली दितात